मैं डिजिटल कला को कुछ हद तक अच्छा मानता हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं जो उनके हाथों की कला है यह आज भी उसकी बराबरी मेरे अनुसार नहीं कर सकती है क्योंकि इंसान जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाता है जो अपनी कला का प्रदर्शन करता है एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है हर बारीकी पर ध्यान देता है मेरे हिसाब से वह सब चीज़ें हम आज की डिजिटल कला से नहीं कर सकते है और जो चीज़ें देखने में सुंदर हाथों द्वारा बनाई गई लगती है शायद वो चीज़ें डिजिटल कला द्वारा अच्छी न लगे तो मेरा मानना तो यही है की डिजिटल कला इंसानों द्वारा बनाई गई कला के सामने अच्छी नहीं है वह अच्छी है लेकिन उनके बराबर की नहीं है इंसानों द्वारा बना बनाई गई कला की कोई बराबरी नहीं हो सकती है